उतर प्रदेश जी कला ऐं शिल्प विश्व स्तर ते पंहिंजी अलॻि तरह जी तक्नीकी डिज़ाइनूं ऐं सामग्री जे कारण दुनिया भर में कला ऐं शिल्प सां जुड़ियल आहे उतर प्रदेश में जीअं चिकनकारी आहे बनारसी साड़ियूं आहिनि धातु शिल्प आहे कालीन आहे मिट्टीअ जा बासण इहे अले अनेक शिल्प आहिनि जेके विश्व में सॼे दुनिया में प्रसिध्द आहिनि जीअं लखनऊ जी चिकिनकारी आहे पंहिंजी नाज़ुक कढ़ाई जे लाइ सुञाणप में ईंदी आहे ऐं सॼी दुनिया में पसंदि थी वेंदी कई वेंदी आहे बनारसी साड़ियूं आहिनि सोणे चांदीअ जा धाॻा उन सां ठहियल उणियल उहे साड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेकी पंहिंजी सुंदरता जे लाइ पंहिंजी खूबसूरतीअ जे लाइ ॾाढी प्रसिध्द आहे हितीं जो जेको धालु शिल्प आहे जीअं पितल यां तांबे जो सामानु थियो ख़ासि तौरु सां जेको फ़िरोज़ाबाद जो कांच आहे उहो ॾाढो उत्कृष्टि उदारहण आहे इन जो कालीन आहिनि असांजा जेके भदौई जो कालीन थींदा आहिनि पंहिंजी गुणवता ऐं डिज़ाइन जे लाइ दुनियाभर में प्रसिध्द आहे मिट्टीअ जा बासण

उहे बि पंहिंजो अलॻि ई स्थानु था रखन पिया ऐं इन्हीअ करे इहा उतर प्रदेश जी जेकी कला ऐं शिल्प जेका आहे पंंहिंजी खूबसूरती ऐं पंहिंजी तक्नीकी सां जे कारण दुनिया भर जी शिल्प ऐं कला सां जोड़े थी पई ऐं वैशिविक स्तर ते कलात्मक ऐं रचनात्मक थियण में मदद थी करे पई